بہت سارے لوگ ایسے بہت سارے ایسے ٹریول کمپنیاں ہیں ایجنٹ ہیں لیکن ہمارے علاقے میں کچھ ہی ایجنٹ جس کو ہم جانتے ہیں وہ لوگ لوگوں کو بدیس ٹور پہ لے جانا عمرہ کرانا اور کاموں کے سلسلے میں لے کے جانا لیکن کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے الگ الگ ہندوستان کے علاقے میں اگر لے کے جا رہے ہیں بس کی ٹور ہوتی ہے تو وہ اپنے حساب سے یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے آپ کو گھمائیں گے اے سی بس میں لے کے جائیں گے یا پھر ایسی سویدھا دی جائے گی فائیو اسٹار کی دی جائے گی اس طرح سے وہ چیزیں نہیں ہوتی ہے کئی بار مشکلیں ہوتی ہے لیکن ہیں کہ لوگ کرتے ہیں جاتے ہیں ضرورت ہوتی ہے گھومنے کی یا دل ہوتا ہے جانے کا لوگ چلے ضرور جاتے ہیں لیکن ٹریول ایجنٹ کی بہت ساری چیزیں خامیاں ہوتی ہے لیکن کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بولتے ہیں اس سے بہتر رہنے سہنے کھانے پینے کے انتظامات بھی ہوتے ہیں اور لوگ خوشی خرم کے شانتی سفر بھی کرتے ہیں اور علاقائی سیر کر کر اپنے مادر وطن کو واپس آتے ہیں اور اگر آپ کی ہم زبان لوگ مل جائیں ساتھ چلتے ہیں ان کی اپنی محبت ہوتی ہے شعر و شاعری ہوتی ہے اس طرح سے لوگ اردو عربی کی باتوں کو سنتے سناتے اور ٹائم کو پاس کرتے ہوئے سفر کر کے واپس آتے ہیں